हँ अब अबाज आबै छै

हमे छियै ढाला पर ओ कहाँ पर घूमै लै जेबहो ओ बेगूसराय ठीक छै

घूमै बला बहुत छै नौलखा मंदिल छै काली स्थान छै कपूरी स्थान छै धातृ मंदिल छै

हँ बहुत किछु छै कहाँ जाए कऽ छै ओ ठीके छै आर कहों जाए कऽ छै ऊँ

नौलखा मंदिल छै बिसनपुर रोडमे महिला कॉलेजसँ आगे नौलखा मंदिल बढ़िए मंदिल छै घूमनाम बढ़िए अबै होय छै हूँ धातृ मंदिल छै अथि सर्बोदय नगरमे हँ पोखरिया छै पोखर छै तऽ ओ पोखरियामे नऽ पोखर छै ऊन्ने से जाए इधर गङ्गा जी छथिन एने गङ्गा जी छथिन से आँय

हँ एने गङ्गा जी छथिन

ठीके छै ठीक छै ठीक